हमर पापाजी जे छथि से बच्चे सँ बहुत मेहनती छलथि हँ आओर अपना किछु करऽ चाहै छलथि हँ अपन लाइफ मे तऽ ओ जे छै से जखन ओ टेंथ पास केलथि तऽ बाहर गेलथि पढ़ै लए तकर बाद किछु दिनके बाद जखन किछु शिक्षा प्राप्त केलथि फेर गाम एलथि गाम एलथि तऽ गाममे एकटा इसकुल खोललथि आओर फेर इसकुल मे जे छै से बच्चा सभके बहुत बढ़िऑं पढ़ाई करवावै छलखिन हँ आओर हुनका जे छै से बच्चा सभ हुनकर बच्चा सभ अखन जे हुनका से पढ़ने छनि से बहुत नीक पोस्ट पर जे छै से छै आओर केओ सी ए तऽ केओ बैंक पी ओ तऽ केओ बहुत नीक पोस्ट सभ पर छै आओरो हुनकासँ पढ़िकऽ लेकिन ओ इसकुल बहुत दिन नहि चललनि तकर बादो जे छै से हुनकर बियाह दानके बादो फेर बाहर चलि गेलथि ओतय सँ फेर किछु शिक्षा प्राप्त केलथि आओर फेर ओतऽ जे छै से अकाउण्ट के काम सिखलथि आ फेर ओतऽ जे छै से अकाउण्ट क काम सिखलाक बाद फेर ओहि अकाउण्टके काम करै छलथि हँ